पयलो तो चित्रां काडटलें जाल्यार तें सारकें जायना वांकडेन जाता तिकडे जाता तशें कशें जाता तें परत परत काडीत जाल्यार तें सारकें जाता परत परत काडचें पडटलें शिकचें पडटा तें चित्रां काडपाक आनी परत परत काडपाक जाय परत परत काडून तें चित्र सारकें जाता पयलीं धाकलेंच काडूं जाय मागीर व्हडलें काडूंक जाता मागीर बरें शिकतलो जाल्यार बरें तूं आर्टिस्ट जाल्लें जाल्यार चित्र काडपाक चित्र काडपी जाल्लें जाल्यार तें मागीर बरी प्रॅक्टीस करची पडटा आनी मागीर तशें करून करून तें चित्र काडपाक जाता मागीर जाता चित्र काडपाक व्हडलें